युटुबाचेर म्हाका आवडटा ती खाणांची रॅसिपी चॅनल म्हणल्यार कूक वीथ हार्ट नवरंग किचन हांगा ती आमकां वेगवेगळें जेवण तयार करपाक आदार करतात हातूंत आमकां समजता की जेवणाक कसले तरेचो मसालो वापरूंक शकता तातूंत कितें वाडोवंक शकता तें कळटा हांगा आयदनाची म्हायती तशेंच पिठाचें कितेंय आसा जाल्यार तें कितेंक तरेन वापरचें तेंवूय सांगतात हातूंत आमकां रांदचे विशीं कितें समजता आनी आमी रांदपांतल्यान कितें करूंक शकतात तेय समजता जेवण रांदतना आमकां कसले तरेचे जिनस करपाक येतात तातूंत कसली रॅसिपी आमी वापरूंक शकतात तेंय समजता आनी हें केल्यार आमचें जिवन खूब खुशी आनी बरें उरता